आङो बेमार जाब्ला बांसिनानो ड'क्टरनाव थाङो ड'क्टरनि ट्रिटमेन्ट लायो बेजों लोगोसे ड'क्टर ड'क्टरा जिखिनि मुलि लिरना हरो बेफोरखौ आङो मोजाङै फल' खालामनानै जायो लोगोसे खायसे फिसा फिसौ जेनेब्ला बे गगा मोननाय एसे एनै लोमजानाय बेफोरखौ आङो न'आवनो माबा खालामो जेन'बा न'आवनो देहाखौ मोजाङै जोथोन लायो जेनेबा आं गगा मोननायाव दै गुदुं लोङो सानफ्रामबो ओमफ्राय दै गुदुंजों लोगोसे आरो गुजुब्लाथाय जोङो गोदोनायावहाय मोनायाव उन्दुनाय समाव जि फाननानै लायो जि फाननानै लाब्लाथाय जोंना गुजुनाया इसेब्लाबो गुदुं जानानै इसेब्लाबो गुजुनाया खम जायो ओमफ्राय आरो जर जर गुजुनाया माने इसे इसे जायो आरो ओमफाय गगा मोननायाव नोङो दै गुदुंखौ जुदि लोंबाय थायोब्लाथाय एसे माबा मोनो आरो देहाखौ गगा मोननाया गैया जायो बेजों लोगोसे जुदि गुंग्राय गबाय थायोब्ला गुंग्राय गबाय थानाय समाव जों आंनो सासे ड'क्टरा मोनसे आइडिया हरदोंमोन जेन'बा दै गुदुङाव एसे संख्रि होनानै गन्थंखैजा बोखोनानै खुगाखैजा बहनबोनांगौ अब्लाथाय माने बे गन्थंनि गरं जिखिनि गगा मोननाय माबानाय बेखौ गुंग्रायफोर थानाय बेफोरो गबोजोबो आरो बेखौ आङो सासे ड'क्टरा बे आइडियाखौ हरदोंमोन आं बेखौ खालामनानै आंनि गगा मोननाय एबा गुंग्राय नांथाबनाय थानाय प्रब्लेमा गैया जादोंमोन ओमफ्राय बे गुजुनाय समावबो जोंनो जोंनि बिमामोना हाइजें सावनानै होयो हाइजें सावनानै जाहोयो हाइजें सावनानै जाब्लाबो बे खायसे गोरान गुजुनाय एबा मा गुजुनायफोरा बे हाइजेंखौ जाब्लाथाय गैया जायो ओमफ्राय आरो मोनसे मा खालामो गुजुनायाव जोंना बे गोदोनानि मोनसे जिबा जिबाजि होनो बेबो लावो बेखो लावब्लाथाय मा खालामो मोनसे थास' दं बे थास'नि थास'खौ दानस'नानै थास' दानस'नानै गन फिसायाव खाथियाव सोनानै बे जिबा लावनायाव थुना हरनांगौ होमब्लाथाय बि जिबाया लावनाया माने बे थास'खौ थुना होब्लाथाय माने हाबसोलांफिनो आरो होमब्लाथाय बै खायसे गुजुनाया माने बै जिबा लावनायनि थाखायबो गुजुयो नालाय बिनि थाखायनो बे खामानिखौ जोंनि आबै आबौ आबैमोना एबा जोंनि बिमामोना बे खामानिखौ मावना होयो आरो